अच्छ अस्ते मैम आप मसाज वाली बोल रही हैं जी हाँ अभी कह रहे कि मसाज करानी है बॉडी मसाज करानी है

तो हम आएं तो मैम मतलब मेरा पैसा तो नहीं बर्बाद होगा

हाँ जी जी मेरे समा मेरे कमर में दर्द है हाथ पैर में दर्द है सर में दर्द है तो उसके

अच्छा पैसा कितना लगेगा पैसा कितना लगेगा अच्छा

नहीं नहीं आपको रुपये देंगे आपको

ठीक चलेगा